नमस्कार भैया बताइए मिल जाएँगे आपको इस टइम इस टइम आपको आपको मिल जाएँगे वही वह वह गुलाब होंगे और सनफ़्लावर होंगे और गेंदे के गेंदा के फूल होंगे और बहुत सारे ऐसे फूल हैं जो मिल जाएँगे वह चाहिए किस चीज़ के आपको गुलाब के लाए हैं गुलाब गुलाब क्या वह मिल जाएँगे कितने चाहिए थे दस पेड़ चाहिए आपको तो आपको अब अभी अभी मतलब चाहिए कितने दिनों में चाहिए आपको अभी चाहिए आज ही दो तीन दिन में ठीक है हाँ तो ठीक है दो हाँ दो तीन दिन में हम आपको गुलाब के गुलाब के ही चाहिए ना सिर्फ और किसी चीज़ के और यह आप चाहो तो मिल जएगा उसका सबका रेट अलग अलग है आपको मिल जाएँगे और यह कहे रहे थे आपको सिर्फ गुलाब के चाहिए या सूरजमुखी और गेंदा यह चाहिए आपको सिर्फ गुलाब के चाहिए आपको अच्छा तो मिल जाएँगे आपको गुलाब के मिल जाएँगे कितने दस पेड़ों की आपको ज़रूरत है दस पेड़ों की रिक्वायरमेंट है अपको दस पेड़ चाहिए आपको गुलाब के दस पेड़ चाहिए आपको दस लगाने हैं हाँ तो लगाने के लिए क्या आप उन्हें उसके लिए पहले उसमें आप खाद ओद डालकर अगर लगाएँगे आप वह पेड़ या चल जाएँगे और थोड़ा देख रेख में लगाइएगा देख रेख करते रहेंगे तो जल्दी वह बड़े हो जाएँगे हाँ अगर ऐसे यह करेंगे आप वह जैसे कि अब उसमें अच्छी मिट्टी जहाँ पर होगी वहाँ पर लगाएँगे तो बहुत जल्दी बढ़िया चलेंगे खाद ओद पड़नी चाहिए उसमें वह जल्दी बहुत जल्दी से आने लगेंगे उसमें फूल ऊल आने लगेंगे जल्दी अगर आप यह सब नहीं करेंगे तो हो सकता है वह ना चलें वहाँ के मिट्टी के ऊपर है और आपको सिर्फ गुलाब के ही चाहिए हमें हमारे पास जो गेंदे के भी फूल हैं सूरजमुखी के फूल हैं और बहुत सारे फूल हैं जिनके पेड़ मिल जाएँगे आपको गेंद गेंदा के आपको कितने चाहिए उस लगा लगा

पाँच पाँच पीस चाहिए आपको हाँ तो मेरे यहाँ मिल जाएँगे आपको उसमें भी ऐसा ही है कि आप बस मिट्टी अच्छी होनी चाहिए मिट्टी अच्छी होनी चाहिए खाद वाद अच्छी पड़े और बस वह भी चल जाएँगे पानी वानी जो है ना समय से देते रहिए आप तो बताइए पाँच पीस आपको गेंदा के भिजवा दें और दस गुलाब के ठीक है तो आपको कल चाहिए चलो ठीक है आपको दो दिन के बाद या हम पहुँचवा देंगे आपके घर पर ठीक है ठीक है भाई नमस्ते